विज्ञानं बहुत फायदा भी छै नुकसान भी छै एहिसऽ तऽ जहांँ तक फायदा छै अब अहाँ ओकर जेना सदुपयोग करै छी अहाँ पर डिपेण्ड करैया कि अहाँ की कऽ रहल छियै की नहि कऽ रहल छियै कियाकि सब चिजमे अच्छाई और बुड़ाई होइ छै अगर विज्ञान डेवलॅप केलकै तऽ जेनाकि बस एलै सञ्चारके माध्यम एलै मोबाइल एलैया बहुत फायदा छै पहिले पढ़यमे कते दिक्कत होइत रहलै कतौ जाए आबय लए कतौ अहाँकेॅं कोनो चीज करनाइ यऽ तऽ बहुत जादा प्रॉब्लम होइत रहलै पर आब ई चीज नहि छै पर ओकर चीज अगर अहाँ निगेटिव युज कऽ रहल छियै तऽ ई अहाँ पर डिपेन्ड करैया नहि कि ककरो और पर विज्ञान तऽ अच्छा चीज कऽ ही देख कऽ केलकै हँ लेकिन ओकर जे नुकसान भी छै जेनाकि हमर पर्यावरण पर नुकसान पड़ल यऽ पर्यावरण पहिले एते आपदा नहि आबै छलै पर आब बहुत जादा आबै छै कियाकि ओहिसॅं पेड़ भी कटि रहल छै रोड बनतै तऽ पेड़ कटबे करतै नार्मल सा बात छलै कियाकि और एहिसॅं की हेतै हमर पर्यावरण पर इफेक्ट पड़तै अगर कोनो चीज सुविधाके बात आबै छै जेना पेट्रोल लए लिअ डीजल लए लिअ तऽ एहिसॅं की छै प्राकृतिके चीजसँ बनै छै हर चीज आओर ओहिसँ प्राकृतिकमे आपदा आबै छै जेनाकि कारखानासँ बहुत ही जादा कचड़ा निकलै छै अपन सुविधाके लिए तऽ सामान बनै छै पर कारख़ानासँ कचड़ा निकलय छै और कचड़ा जे छै से गङ्गा नदीमे जाइ छै कोनो भी नदीमे जाइ छलै ओहिसे पानी और वातावरण भी दुषित होइ छै पूरा एरिया ही दुषित होइ छै